नमस्ते तो आइए सिखा दूँगी हमारी फीस तो पाँच सौ रुपये है

हाँ पाँच सौ रुपये

आ आ आइए यही पर बात होगी जो कुछ होना है

हाँ आइएगा

हाँ हो जाएगा यहाँ पर आओगे तो बात होगी हाँ आना हमारा कोचिंग दस बजे से खुलता है चार बजे तक रहते हैं जब टाइम आपको मिले आ जाना जब तुम्हारी मर्ज़ी हो तब आओ हमा हमारा टाइम कोचिंग का यही है दस से चार

क्या बताया रोज़ आते हैं हाँ है सन्डे सन्डे नहीं आते हैं साथ ही बच्चे आते हैं ठीक है आ जाना जी हाँ मिलेंगे वहीं पर मिलेंगे पाँच सौ रुपया फीस है ठीक है आना तब बात हो जाएगी ठीक है आ जाना नमस्ते